ہلو ہاں جی سر میں عمران بات کر رہا ہوں جی میرے پاس جو یہ فون ہے اس کا ٹیمپرڈ گلاس ٹوٹ گیا ہے سر اور یہ سلو بھی چل رہا ہے جی اس تو اس میں جی کتنا خرچ آ جائے گا جی جی تو سر پھون تو نیا لیا تھا جی سر جی جی اور شاپ کا ٹائم کس ٹائم کھلتا ہے جی جی

جی جی چلو ٹھیک جی اوکے سر ٹھیک ہے